بائکنگ ٹرپ ایک بہترین چیز ہے اور مزہ بھی بہت آتا ہے اور اگر طویل ہو تو اور مزہ آتا ہے لے کے پھر موسم کا مزہ ساتھیوں کے ساتھ ہنسی گل چھرے اور سفر میں کچھ چیزیں لے جانی ہوتی ہیں ساتھ میں بائکنگ ٹرپ پہ جیسے کہ اگر دور کا سفر ہے تو چھوٹے گیس چولہے کچھ برتن خیمے ٹائپ کے خیمے لگانے کے لیے کپڑے اور سامان کھانے پینے کے بسکٹ چپس وغیرہ بائک خراب ہوجائے تو اس کے لیے سامان اگر بائک پنکچر ہوجائے تو اس کے بنانے کے لیے سامان یہ سارے سامان ساتھ میں لے جانے ہوتے ہیں تاکہ آپ کا سفر بہترین ہو اور آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے